त ॾिसो उत्तर भारत में त हाणे जेको आहे न थधिकारु लॻी पई आहे हा हुते बि सुठो आहे आहे ई न कमु दक्षिण भारत में हुन जी कनड़ भाषा तेलुगू भाषा जेके अॼुकल्ह हली रही आहे हुते हू बि हुते सुठो आहे जीअं ख़ासि कर हुननि जे कपिड़ा वग़ैरह ठहंदा आहिनि जेके गंजी चडी वग़ैरह ठहंदियूं आहिनि हुते फस्ट क्लास ठहंदियूं आहिनि हिन पासे दिल्ली साइड में बि ॾिसां वञे त तव्हां जींस पैंट थियो आहे शट टिशट पैंंट वग़ैरह थी आहिनि सुठो सुठो वापारु आहे यानी हुन जे खाधे ख़ुराकी में दक्षिण जी ॻाल्हि कयांव त इडली सांभर डोसा वग़ैरह बि जको सुठो सुठो ठही रहियो आहे त मज़ा अची रहियो यानी ऐं जे न सम्झ दिल्ली जी बि ॻाल्हि कयो था त हुते मस्तु अचे थो छोले भटूरे थियो राजमा पुलाव थियो हे सभु ठहंदा बि अॼुकल्ह ॿिन्ही जो अलॻि अलॻि हिसाबु किताबु आहिनि सुठो आहे अंतर यानी हिन के भोॼन कपिड़े में बि ऐं पॉलिटीकस में बि दिल्ली जी ॻाल्हि कयो त पंहिंजे प्रधानमंत्री वग़ैरह हूंदा आहिनि हुन पासे दक्षिण में ॻाल्हि कयांव त बंगाल थी या तमिलनाडु थियो कर्नाटक थियो हुते बि हाणे फस्ट क्लास फस्ट क्लास शइ थी रहियो आहे हाणे इलैक्शन वई कर्नाटक में खटी वई कॉंग्रैस यानी हिते जेकी राज्सथान में बि थी वई हुते बि हाणे बिजली बि खटी वई हाणे जें इन जे हिसाब सां ॾिसो त हिकदमि सुठो बि आहे मस्तु बि आहे हुते भोॼनु खाइण जो बि सुठो आहे यानि असांजे उत्तर गुजरात जी ॻाल्हि कयो त जेके छोले भटूरे हिकदमि मशहूरु आहिनि लस्सी मशहूरु आहे हाणे